टी चाह् चाह् ते तुस सारे पींदे अज्जकल बड़ी सारे घरें चाह् बनदी सबेरै शामीं दपैह्रीं होर केईं केईं लोग इन्नी चाह् पींदे कोई स्हाब निं ते तुस म्हराज दिक्खी सकने चाह् साढ़े घर निं बनदी ऐ ना चाह् बनाने दा अपना अपना तरीका बनाने दा हैनी ते डुग्गर दे लोग अस डोगरा लोग तां अस चाह् अपने घर दुद्ध कड्ढियै ऐ ना गवांऽ रक्खी दियां दुद्ध उंदा कड्ढियै ते गोह्का चाह् पीन्ने दुद्ध च पत्ती पाइयै चाह् पीन्ने केईं लोग चाह् दा मसाला बनांदे ठीक ऐ तुलसी ओह् ओह्दियां गुलाब दियां पंखुड़ियां लौंग उनेंगी ग्राईंड बट्टै उप्पर पीसियै ऐ ना ते उंदी चाह् बनानी दे बिच पाना ऐ ना किन्ना आनंद फील होंदा की अस उनें चीज़ गी ओह् चाह् पीन्ने आं ना दिन भर थक्कियै हून तुस दिक्खो आं कनकै दियां बाड़ियां होंदियां ऐ ना ते कनकां दियां बाड़ियां जिसलै अस करने ते फिर जिसलै चाह् दा कप आंदा कन्नै चाह् दा कप गुड़ ऐ नी जिसलै अस छामां बेहियै चाह् पीन्ने बेशक्क जिन्नी मर्ज़ी गर्मी होऐ पर अस डोगरा लोग असेंगी गर्मी केह् लगदी असें चाह् चाहिदी बस तीन टैम चार टैम चाह् पीनी मज़ा लैना चाह् दा तां अस चाह् बनाने घर में अपना तुसेंगी एक्सपीरियंस सनाना में चाह् कियां बनाना मिगी जियां चाह् बनाना औंदी ओह् सनाना ते पैह्लें सारें कोला जिन्नी आंदी ओह् सनानी मिगी अस पैह्लें इक्क पतीला रक्खने फ्राईबीन जिसी अस बोलने ते फिर ओह्दे च पानी पाना ओह्दे च पत्ती पानी दौ चम्मच चीनी पानी खंड घट्ट गै पानी शुगर जल्दी होई जानी थोह्ड़े जेहा नमक पाना तुलसी ऐ ते तुस तुलसी पाई सकने पर जेह्ड़ी तुलसी ऐ ओह् सारें कशा जादै लोग लोग जेह्ड़ा ऐ ओह् नेहीं चाह् जेह्ड़ी स्यालै च पींदे गर्मी च ओह् निं पींदे क्योंकि ओह् जादै गर्म होंदी ते हून तुसें ई पता गै गर्म गर्म जिसलै होई ते फिर हॉस्पिटल गै पुज्जना ऐ गर्मियें च ते ठंडे पीऽ पीऽ ते नींबू खाई खाई कोई बारी निं आनी ते चाह् दुख दर्द कुछ बी होऐ चाह् पीनी गै पीनी चाह् बिना ते कोई कम्म होंदा गै नेईं चाह् पीऐ ते मज़ा आंदा ऐ चाह् निं पीगै ते साढ़ा दिन निं शुरू होंदा ऐनी केईं लोग बेड टी मंगदे न ते ब्रूश निं करना ते बेड चाह् देओ फील होंदा ते बड़ा मज़ा आंदा उस चाह् गी में ते पीना बगैर ब्रुश कीते दे चाह् बेड उप्पर गै चाह् आई जंदी चाही कन्नै किश होर बी होऐ खानै गी बड़ा मज़ा आंदा चाह् उऐ सिर्फ हटैली चाह् पीनी थक्के दे होंगे ते चाह् बनाओ जी चाह् कोई गेस्ट आंदा परौह्ना ते ओह्बी चाही कन्नै ऐ ना बरफी गुलाब जामुन खाई लैओ चाही थोह्ड़ी खंड घट्ट लगदी मिट्ठा घट्ट लगदा फिर एह् पीऽ लैने केह् करना चाह् चाह् ते पीनी भई चाह् दा दिक्खो तुस म्हाराज केईं लोग चाही दे इन्ने शौकीन होंदे की ट्रैवलिंग करदे सफर करदे चाह् पीनी ट्रेनां जाओ फिर चाह् पीनी गड्डियें च चाह् कुदै बी चाह् पीनी अस मना निं करदे चाह् पीनी तां कक्ख निं खाद्धा पीता अच्छी चाह् लगदी बस